अठारह चारि दू हजार उन्नीस बारह बारह एक उन्नीस सए पंचानवे तेरह नओ दू हजार छब्बीस आओर बारह चारि दू हजार एगारह